ہمارے یہاں پرندے کی کوئی روایت نہیں ہوتی ہے ہم جب چھت پہ جاتے ہیں تو پرندے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اچھے لگتے ہیں کھیت میں بھی جاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں جیسے کہ پس بٹے میں بھی رہتے چائےے چھاتے ہیں تو اچھے لگتے پرندے اچھے لگتے ہیں پرندے بھی جب اچھا چاہاتتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور ہم لوگ جب چھت پہ چڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں پرندے طرح طرح کے پرندے رہتے ہیں جیسے کبوتر ہے کووا ہے بہت سارے پکچھی رہتے بہت سارے پکچیاں رہتے ہیں ن سصر کی نماز کے بعد ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور تب پرندے دھ دکھائی دیتا ہے پرندے آ چھاتتےے رہتے ہیں اور آواز سننے میں اس کے اچھے لگتے ہیں پرندے جب چ چاہاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں آتا بس بٹا میں بھی بولتے رہتے ہیں پرندے اچھے لگتے ہیں سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں پرندے کی آواز کبوتر بھی کی آواز آتی ہے کوبے کی آواز آتی ہے بہت سارے پرندے رہتے ہیں وہاں پہ بت اچھے اچھے پرندی رہتے ہیں آواز اچھے لگتے پرندے کی